नमस्ते सर सर मैं आज अपने यहाँ पर जोधपुर मे आया था मेरे को क्या जोधपुर घूमना था तो आप घुमा सकते हैं

जोधपुर मे बेस्ट प्लेस कौन कौनसी है जी मेहरानगढ़ फोर्ट मतलब ये जोधपुर का क़िला है ना

अच्छा कायलाना से अच्छा सनसेट व्यू मिल जाएगा अपने को चलो कौनसी लेक भय्या अच्छा जोधपुर मे सब से ऊँचा व्यू तो फिर हाँ चलो ठीक वो भी हो जाएगा जिस से पछेत्ती जिल गए ना चलो ओके और जोधपुर मे घूमने की जगह है

जी गनेश मंदिर तो जाएंगे अपने गनेश के साथ और भी कोई मंदिर है यहाँ पर जोधपुर से आउट हो जाएगा ऐसे नहीं हम को जोधपुर के अन्दर घूमना है थोड़ा अब तो इन में कितना टाइम लग जाएगा सुबह से मतलब सुबह कितने बजे अपने निकलना चाहिए जल्दी जैसे आठ बजे सब से पहले अपन मेहरानगढ़ करेंगे है ना चलो ठीक है पहले मेहरानगढ़ करते हैं फ़िर मेहरानगढ़ के पास जो भी प्लेस होगा वो कर के फिर हम वो खाना का देखते हैं ना खाना भी ज़रूरी है ना अच्छा हाँ यहाँ पर यहाँ पर खाने का सब से ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है वो भी तो खाएंगे ना नहीं मैंने सुना हैं जोधपुर मे दाल बाटी बड़ी फ़ेमस है हाँ तो जैसे मेहरानगढ़ कर के एक जगह और कर के फिर अपन चलेंगे दाल बाटी खाने जोधपुर के प्रसिद्ध फिर मिठाई मे भी तो है मावा की कचोरी और जोधपुर मे क्या क्या प्रसिद्ध है ये बताइए आप मेरे को हाँ घंटा घर का मैंने भी सुना है मिस्रीलाल वाली और सर मैं तो मतलब पहली बार ही आया हूँ जोधपुर में तो आप ही बता दो कुछ कितना अमाउंट होगा मतलब सुबह आठ बजे निकलेंगे अपन और शाम को आप नौ बजे तक ड्रॉप कर दोगे ना ऑटो से चलो ठीक है आप अपना चार्जेज़ बता दो मतलब कितना हो जाएगा राशी अच्छा सारा दिन जोधपुर में घुमाओगे और सब कुछ हो जाएगा पैंतीस सौ रूपये में चलो ठीक है भय्या करते हैं फिर आ जाओ घूमते हैं ओके भय्या थैंक यू धन्यवाद